आंनि जिउनि देरसिन जाफुंसारनाय खामानियानो जादों आंनि मोनसे समाव आङो मोनसे गिदिर जाब्रबथायाव गोग्लैदोंमोन नाथाय बे जाब्रबथायनिफ्राय आङो खुनु रुखुमै आङो आंनि जिउआ बासिदों आंनि बे बासिनायखौनो आङो जोबोद गावखौनो गाव दुगाखांनाय मोनो आङो एथ'नो गिदिर जाब्रबथायनिफ्रायदि आङो रैखा मोनबाय बे रैखा मोननायखौ आं आङो गावखौनो गाव दासिमबो नोङो दुगानानै लानो हानाय बादि मोनलाय लाङो मानो होनबा बे जाब्रबथायाव आङो जोबोद खस्थ' मोनदोंमोन आं खस्थ' मोननै आंनि जिउयानो थाहां थायाहां जादोंमोन हसपितेलाव फाहामथाय लानायनि गेजेरजोंसो आङो बेनिफ्राय मोजां जानो हमबोदोंमोन बेबो नोङो बहुद गोबावनि उनावसो आङो जोबोद गोबावनि उनावसो आङो बे जाब्रबथाय जानायनि बेनि जोखोमनिफ्राय आङो रैखा मोनबोदोंमोन बेखौ लानानै आङो दा बेखौ दुगा दुनो हायो आरोखि बेबादि गिदिर जाब्रबथाया जे आंनि जिउखौ लांनो हायाखिसै बेनो आंनि थाखाय नोङो दुगा बा दुगि जानाय समा बेनो आंनि